बिहारमे हमरा सभके बहुत किछु समाचारसभ मिलैए दैनिक जागरण पत्र मिलैए समाचारमे बिहारमे बहुत किछु हमरा सभकेँ मिलैए टी वी पर प्रचार प्रसार सभकिछु मिलैए समाचार मिलैए कतय की हत्या भेलै कतय की भेलै विवाद भेलै कतय बाढ़ि अयलै कतय बाल विवाह भेलै सभकिछु मिल रहल यए हमरा सभके समाचारमे बिहारके या बिहारके जे छै मुख्य समाचार जे पत्रिका आर मिलैए दैनिक जागरण भास्कर पत्रिका आर ओहिमे समाचार मिलैत अछि हमरा सभके समाचार सुबह सुबह समाचार सुनै छियै ओहिमे कतहु बाढ़ि आबि गेलै कतहु हत्या भऽ गेलै कतहु एक्सीडेन्ट भऽ कऽ मरि गेलै केओ कतहु बाल विवाहके चर्चा भऽ रहल अछि कतहु किछु कतहु किछुके समाचार आबैत रहैए हमरा सभके बिहारके समाचारमे भेलै भेलै नहि होइए